असांजे शहर में आसे पासे में घणेई अहिड़ियूं सांस्कृतिक ऐं धार्मिक जॻहियूं आहिनि जीअं सभ खां पहरियों पुष्कर पुष्कर में जेको आहे हिकु ब्रह्मा मंदरु एढ़ो आहे जेको पूरे राजस्थान जो किथे बि ब्रह्मा मंदिर उहो कान्हे ऐं उन जी एतिरी मान्यता आहे कि माण्हूंं किथां किथां जां ईंदा आइन उन ब्रह्मा मंदिर खे ॾिसण जे लाए हे तक कि अंदरे जी बि उतां खां ईंदा आइन ब्रह्मा मंदिर खे ॾिसण जे लाए ब्रह्मा मंदिर उते जो ॾाढो ही फेमस आहे हिकड़ो ई ब्रह्मा मंदिर एढ़ो आए एढ़ो ब्रह्मा मंदिर जेको आ उहो किथे बि ब्रह्मा मंदिर कान ठयल आहे असां पुष्कर में घणे ई दफा वेंदायूं ऐं हमेशा ब्रह्मा मंदिर जो दर्शन कंदा आयूं ऐं असांखे ॾाढी ब्रह्मा मंदिर वञी करे ॾाढी मन में शांति मिलंदी आहे ऐं ॿी जॻह असांजे अजमेर में चामुण्डा माता आहे इते चामुण्डा माता में असां नव ई ॾींहं चामुण्डा माता जा दर्शन करणु वेंदा आहियूं ऐं उते ई घणे ई माण्हू ईंदा आहिनि ख़ासि करे नवरात्रनि में सभई माण्हू ईंदा आहिनि ऐं नव ई ॾींहं माता ई पूॼा कंदा आहिनि चामुण्डा माता जी पूॼा कंदा आहिनि ऐं उन जो परसाद खाई करे मन में ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं उते बि घणे ई माण्हू आसे पासे जा ईंदा आहिनि ऐं ॿियो मंदिर आहे बजरक बजरंगगढ़ जो मंदरु असांजे अजमेर में बजरंगगढ़ जो मंदरु आहे बजरंग बली जो मंदरु आहे जिते असां वेंदा आहियूं हर मंगल ॾींहु जो आशिर्वाद वठण लाइ वेंदा आहियूं उहो मंदर बि ॾाढो मान्यता आहे उन मंदिर में बि सभई माण्हू ईंदा आहिनि ऐं मंगल ॾींहु अची करे भॻिवान जो आशिर्वाद वठंदा आहिनि घणेई माण्हू उते अची करे चालीसो चालीहो बि पढ़ंदा आहिनि